म्हाकाय शिवण शिवण कलेची म्हाका खूब आवड हांवें कितें केलें म्हाका हांव जेन्ना शिकली न्हय तेन्ना म्हज्या बाबान म्हाका चड शिकोवं नाका म्हणून ताणें ताणें शिवणीक घातलें आमच्या टायमार म्हणटकूच शिवण हांव शिकली मन हांव सगळ्यांत ल्हान आसलें आमच्या क्लासींत सगळ्यांत शिवण शिकोंक वयता तेन्ना सगळ्यांत ल्हान म्हळ्यार सगळ्यांत हांवें शिवणेचो उपयोग केलो आनी आतां हांव शिवणेचेरूच शिवण ही आवड म्हजो हो छंद जावन पडलेलो आसा म्हजो तेन्ना छं शिवणीक लागून म्हजे कडेन कोण येतात चार मनशां बसतात उलयतात आनी शिवण म्हाज्या खातीर दुसऱ्यांकूय बी म्हाका शिवोंक दिवंक मेळटा तांकांय बी आर्थीक उत्पन्न जाता तांचेय बी बरें कितें तरी जाता अशें दिसता म्हाका म्हणून हांवें तें आजून म्हज्यान जायना सुद्दां जाल्यार सुद्दां सोडूंक ना तें हांव तो छंद म्हजो अजुनूय जपोसून दवरिल्ललो आसा तशेंच आमची महिला मंडळ आसात ती येतात ती ती कितें करूंक सोदतात तांकां म्हजें प्रोत्साहन आसता आमी तशें करुया हां आमी आनी कितें करुया कपडे हाडुया कपडे आमी विकुया सगळ्यांक आनी कितें करुया अशें आमचें चालू आसता आमी बंद म्हूण अशें केन्ना आनी केन्ना आमी सानचो वेळ आसा तो आमी तसो केन्ना इबाड करिनात सानचे वेळार घरांतलें सगळें काम करून आमी हो छंद आमचो जोपासललो आसा छंदान आमकां टेन्शन सुद्दां जायना कसलें टेन्शन आसलें जाल्यार सुद्दां तीन वरां आमची टेन्शनां भायर वयतात ब्लावज ब्लावज शिवलें कोण येलें चुडिदार शिवलें तीं भुरगीं येली फॉल लायली साडयेक ते लोक येयले अशें करून अशें करून एमरोयडरी आसता ते करतात कोण कोण आनी कसलें काम करतात अशी सगळीं बायलां बसून मेळून आमी सगळीं काम करतात आनी तीन वरां आमचीं कशी वयता आनी तीन वरां कशी आमची उमेदीन वयता न्हय एकामेकां कडेन गजाली करून एकांमेकांक सांगून आमकां तीं तीन वरां घरांतलीं टेंशना घरांतले कसलें कितेंच आमकां लागव जायना आनी हें हें उमेदीन आनंदान आमी ही तीन वरां आयु श्यांतलीं ही सानच्या वेळाची तीन वरां आमी सामकीं बरीं करून काडटा टेबलक्लोथ करता पिलोकवर करता कोणा आतां व्हंकलो येतात तांचें ऑर्डर घेतात त्या ऑर्डरी बी दिताना आमकां लोक उमेदीन वयतात आनी पयशे बी चड तांचे व्हडले चड पयशे सांगनात म्हणून चडशे लोक आमचेच कडेन येतात